مجھے اپنی کامیابی پہ سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور مجھے میرے گھر والوں نے کلمہ سکھایا اور انہوں نے مجھے دین سکھایا اور اسی طریقے سے مجھے سچا مسلمان بنایا اور میں اپنے آپ کو اس چیز پر فخر محسوس بھی کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسی طریقے سے مجھے جب میں پڑھائی کیا کرتی تھی تو مجھے اپنے انٹر پاس ہونے پر بھی بہت خوشی ہوئی تھی بہت فخر محسوس ہوا تھا کیوں کہ تعلیم کے میدان میں ہم جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنی ہی ہماری ترقی ممکن ہوتی جائے گی اور یہ ساری چیزیں قابل فخر ہوتی ہیں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے کیوں کہ میں پڑھائی پر خوب محنت کرتی ہوں